ہمارے حیدرآباد میں کئی مقامی آؤٹ لیٹس معلومات کے ذرائع ہیں جیسے ٹی وی اخبارات ہے ہمارے پاس بہت مشہور اخبارات ہے جیسے منصف سیاست اعتماد اور کئی ٹی وی ہیں منصف ٹی وی ہے اعتماد فور ٹی وی خبر نامہ جو ہمیں بہت ساری معلومات کے ذرائع ہیں ہمیں کمیونیٹی کنکشنس وغیرہ دیتے ہیں